हेलो कैसी हो मैं भी बढ़िया हूँ अरे यार क्या करे यार बहन जी आज कल इन लोगों ने है ना इतना शोर शराबा कर के रखा ना मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हो रही है यही तो बात है यही तो बात है हमारे पतिदेव तो यही कह रहे थे कि अब कम्पलेन कर देते हैं कि कम से कम दिन मे काम कर लो लेकिन रात मे मना करे क्योंकि उनको भी दिक्कत होती है हाँ और हमारे बस हाँ तो इन लोगों ने अभी तक पूरा काम भी तो नहीं किए ना आपका बन हाँ सब बढ़िया है बस यही है थोड़ा इनका शोर शराबा बंद हो जाए तो बच्चे पढ़ाई कर पाए बच्चों के इग्ज़ाम है दो दिन बाद परीक्षा परीक्षा शुरू हो रही है अब क्या करे ये लोग भी बच्चे पढ़ नहीं पा रहे

हाँ हाँ सही रहा ये सही कह रही हो बहन जी करवाना तो पड़ेगा ही जी शाम को अपन लोग करवाते हैं बोलते हैं अपन लोग अपने ही पतिदेव से बोल देंगे कि थोड़ी मीटिंग रखवालो आपको बुला लें और थोड़ी कम्पलेन डाल दें कम्पलेन ही बोलते ना तो वो डलवा देंगे और फिर हो जाएगा अपन मलब थोड़ा मतलब रात के टाइम तो अपन को थोड़ा जो वो होता है कि अपन लोग सो पाए अच्छे से अब ये लोग भी काम नहीं कर पा रहे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हमारे भी सर दर्द मे बहुत दर्द होने लगा हो ये आवाज़ सुन कर क्या करें अब ठीक है ठीक है मिलते हैं शाम को हम भी इनको फोन कर के बोल देते हैं कि आप शाम को मीटिंग रखवा दीजिए कमेटी मेम्बर को बुला लीजिए ठीक है शाम को मिलते हैं ध्यान रखिएगा आप अपना राधे राधे